हमलोगों का बिहार में समस्तीपुर बिहार में

जनवरी में चौदह जनवरी को या पन्द्रह जनवरी को होता है सन्क्रान्ति मनाई जाती है सन्क्रान्ति में दही चूड़ा तिल की लाई तिल की लाई भुसबा मूढ़ी की लाई बादाम की लाई सब बनाई जाती है और सन्क्रान्ति मनाई जाती है सन्क्रान्ति के बाद जनवरी में सन्क्रान्ति के बाद फरवरी में होली मनाई जाती है होलिका दहन चौराहे पर जहाँ पर चार रोड का चौराहा होता है वहाँ पर सब मर्द लोग घर घर से लकड़ी या पत्ता झत्ता या लार पुआल कुछ भी जमा करते हैं बहुत ऊँचा कर देते हैं उस उसमें बड़ी भी डालते हैं पाँच बोकर के घर घर से तब होली का दहन होता है इसके बाद होली गाई जाती है दरवाज़े दरवाज़े पर जाकर होली भी गाते हैं और घर में पूआ पकवान पकता है और डोरा भी बँधाता है हमलोगों का हमलोग ऊँची कास्ट में सबका तो डोरा बँधाता है और दुआरे दुआरे होली ओली गाता है लोग खाता पीता है बस होली हो गई होली के बाद रामनवमी होती है क्या बोलते हैं कौन महीना मार्च महीना में रामनवमी भी होती है रामनवमी में पीपल के वृक्ष तर जहाँ पूजा पाठ होता है वहाँ पर से रामनवमी हो मनाई जाती है तो रामनवमी में भगवान जी का पूजा पाठ होता है और सब उत्साह मनाते हैं रामनवमी का रामनवमी के बाद वैशक्खा परब होता है हमलोगों का वैशक्खा परब में से फागुन में जैसे डोरा बँधाया तो वैशाख में डोरा खुलता है तो तो बहुत सारी औरत लोग एक जगह इकट्ठा होकर सब कहानी सुनती हैं सिर सप्ता माई की और डोरा खोलती हैं पूआ और लड्डू या बताशा केला से डोरा खोला जाता है वैशाख में इसके बाद से वैशाख जून में फिर हमलोगों का सब महीने महीने में सब परब होता है जैसे सरस्वती पूजा लक्ष्मी पूजा दिवाली में इसके बाद क्या बोलते हैं दुर्गा पूजा दशहरा में विश्वकर्मा पूजा गणेश चतुर्थी और क्या बोलेंगे गणेश चतुर्थी लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी पूजा